जी हाँ हम विश्व की पाँच देशों के नाम बता सकते हैं पहला भारत दूसरा पाकिस्तान तीसरा ओस्ट्रेलिया चौथा रूस और पाँचवाँ चाइना